सुपौल जिलामे स्थानीय खेल आओर मनोरञ्जनके बहुत सारा साधन अछि लोकके बहुत तरहके खेल प्रिय अछि जेना कि कबड्डी क्रिकेट खो खो लूडो बहुत सारा गेम अछि जे लोकके प्रिय अछि खेल दू प्रकारके अछि एक बाहरी गेम आओर भीतरी गेम बाहरी गेम जे छै लोकके एकत्रित करै छै जेना कि क्रिकेट लोक बारह अइमे बारह प्लेयर प्लेयर अछि आ लोकमे जात पातके भावना नै अछि लोक बस अपन खेलपर ध्यान दैत अछि मनोरञ्जनके भी बहुत सारा साधन अछि हमरा गाममे दुर्गा पूजा मेला लागैत अछि जइमे बहुत सारा नाटक अछि लोक दूर दूरसँ आबैत अछि मेला घूमै लए आओर भी बहुत सारा साधन अछि मेलामे झूला दुकान बहुत इत्यादि बहुत सारा चीज लागैत अछि